जशे तरेन आमच्या जाण्टेल्यांनी ज्यो सांस्कृतीक परंपरा रिती रिवाज शास्त्रां लग्नाची शिगम्याची आनी चवथीची जी शास्त्रां आसा ती जाण्टेल्यांनी आमगे राखून दवरला तीच भुरग्यांनी कशी राखून दवरची हाचेर आदारून आसा आनी भुरग्यांनी ती शास्त्रां सारकीच करीत रावची आनी ती नियम उडचो न्हू अशें आमकां दिसता भुरग्यांनी तो नियम मोडलो जाल्यार एक वेगळो परिणाम जावपाक शकता जी जाण्टेल्यांनी पुरख्यांनी जीं शास्त्रां परंपरा रिती रिवाज करून दवरले ते आमकां आमच्या फुडारा खातीर बऱ्याक पडटा आनी जे आमी सांस्कृतीक परंपरा ज्यो लोकांनी तश्योच आमकां खबर नाशिल्ल्यो त्यो आपल्या भुरग्यांक सांगता आनी तशेंच ते भुरगे आपल्या पिळगी खातीर राखून दवरता आनी ताचेर आपलो साद दवरता आनी जी शास्त्रां त्या त्या चवथी शिगम्या आनी लग्नाच्या आनी वेगवेगळ्या सणांनी ती करता जी सणां नी ज्या सणांनी जी शास्रां आसतात ती ती त्या त्या टायमार करची पडटा अशें म्हणच्या जाण्टेल्यांनी सांगून दवरलें आसा